टैक्नालजी दी बजह् कन्नै साढ़ा लाइफ मतलब कि बड़ी ज्यादा चेंज होई गेदी ऐ कि पैह्लें केह् करदे हे बाह्र जांदे हे बैट बॉल खेलदे हे होर बी बड़ा कुछ करदे हे बांटे बांटे होंदे हे कंचे उसी बोलदे हे ओह् खेलदे हे होर बी गिल्ली डंडा बगैरा होंदा हा होर मतलब बी बड़े ज्यादा ऐसे खेल हे नुकत्क त्रप्पड़ हो गेआ होर बी बड़ी ज्यादा चीजां होंदियां हां खेलदे हे लोग ते अज्जकल ते जदूं दी टैकनलाजी आई ऐ लोग सारे फोन लैपटाप होर कंप्यूटर बगैरा टी वी हो गेआ यूज करदे ऐ मतलब कि सारे अन्दर ई बड़े रौंह्दे ऐ बाह्र कोई निकलदा नी ऐ ते अन्दर बड़ने दी बज़ह् कन्नै केह् होंदा ऐ मतलब उं'दे च जेह्ड़ा बॉड्डी फैट ऐ ओह् बी बधदा ई ऐ अगर बंदा ऐंट्रटेन करदा रवै चलदा फिरदा रवै हलचल करदा रवै ठीक रैंह्दा ऐ हून बंदा इक जगह् बी बैह् बैह् के बी साला खराब हो जांदा ऐ मोटापा आ जांदा ऐ उसी बी पैह्ले पैह्ला जमाना ठीक हा लोग मतलब खेलदे रैंह्दे हे बैट बॉल खेलदे हे ओह् बॉसकट बॉल हो गेआ होर फुट बॉल हो गेआ होर बी बड़ी ज्यादा चीजां हियां होर अपने छप्पन शपाई खेलदे हे रनिंग बगैरा इक दुए गी पकड़ना छूं छपाई उसी बोलदे हे इक दुए पकड़ना लोग मुड़े मड़े बाह्र आंदे हे गपशप मारदे कन्नै खेलदे हे इक दुए कन्नै कुश्ती बगैरा बी करदे हे अज्जकल लोग माएं अंदरूं बाह्र गै नी निकलदे न अन्दर गै बड़े रौंह्दे ऐ उ'नें बाह्र निकलना चाहिदा सगों तो अज्जकल पैह्लें दे लोग किन्ना खेलदे हे केह् केह् करदे हे उसी एह् चीजां सिक्खना चाहिदियां टैकनालजी दी बजह् कन्नै सारे मतलब सुस्त हो गेदे ऐ तां करके सानू सब कुछ मतलब यूज बगैरा करना चाहिदा ऐ अज्जकल फोन च नी बड़ना चाहिदा मतलब कि फोन बगैरा लैपटाप हो गे इंदे च सानू नुकसान बड़े ज्यादा होंदे साढ़ी अक्खां खराब हो जांदियां अक्खां अक्खें पर मतलब लाइट बगैरा पैंदी ऐ ओह् सानू सानू अपने आप गी नुकसान करा दे आं असें यूज कर के चीजां तां करके सानू खुल्ले बाह्र खेलना चाहिदा ऐ बाल हो गेआ बाल खेलने आं बड़ा ज्यादा मज़ा आंदा ऐ होर बी बड़ी सारी चीजां होंदियां ऐं क्रिकेट हो गेआ क्रिकेट बी बैट बाल ही होंदा ऐ गिल्ली डंडा बगैरा हो गेआ बांटे हो गे होर बी मतलब कि ओह् चीजां होंदियां सानू खेलनियां चाहिदियां न फोन सोशल मीडिया कोला दूर मतलब रौह्ना चाहिदा ऐ लोक ऐ माए वीडियो बगैरा बनांदे ऐ रील्स बगैरा देखदे रैंह्दे ऐं अन्दर बैह् के सानू एह् सब नी दिक्खनियां चाहिदियां बस मतलब कि पैह्लें लोग गाने पैह्लें ओह् करदे हे बाह्र निकलदे हे सारे खेलदे हे गाने बगैरा गांदे हे अज्जकल अपने फोनै च बड़े रैंह्दे ऐं उद्धर ई सांग बगैरा गांदे रैंह्दे ऐं अन्दर फोनै च गाने गूने सुनदे रैंह्दे ऐ वीडियो बगैरा दिखदे रैंह्दे ऐ सानू बाह्र बूह्र जाना चाहिदा सारे इंटरनेट दिक्खने चाहिदे बाह्र जियां हून थल्लै शैह्र सैड राम लीला सानू राम लीला दिक्खन जाना चाहिदा ऐ होर बी बड़े सारे मेले बगैरा होंदे सानू उद्धर घूमन फिरन जाना चाहिदा उद्धर सारे पूरे इंजाए करना चाहिदा लोग अन्दरूं बाह्र नी निकलदे उ'नें अन्दर ई बड़े रैंह्दे ऐ उं'दा मतलब शरीर बी इ'यां बन गेदा मोटापा जेहा आ गेदा उ'नेंगी ते एह्दे कोला चंगा कि असें बाह्र डेली अपने बड़ी सारी गेम होंदी ऐ पार्के च घूमना वॉक करनी चाहिदी डेली होर बी बड़ी सारी चीजां होंदियां ऐ ज्यादा कोला ज्यादा खेलना चाहिदा पर अज्जकल दे टैम च लोग खेलदे नी बाह्र गै नी निकलदे बस फोनै च गै बड़े रैंह्दे ऐ जेह्ड़ी टैकनालजी आई ऐ इन्नै बड़ा ज्यादा साढ़ी लाइफ च चेंज कर दित्ती ऐ टैकनालजी आनी चाहिदी टैकनालजी दे फायदे बी है बड़े जादा फायदे ऐ पर नुकसान ते हद्द कोला ज्यादा ऐ बड़े ज्यादा नुकसान ऐ में ते चांह्दा कि टैकनॉलजी आनी गै नी चाहिदी ही पराना टैम पिच्छें ओह् स्हेई ऐ पर कैंदे ओह् लंघ गेआ समां बापस नी आंदा कदें तां करके ऐदां नी इयां नी होना चाहिदा